ओके बोलिए

आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सब अवेलेबल है कागज़ात एंड ऑल कागज़ात सर हांजी लेकिन सारी गवाह और सारे कागज़ात है ना आपके पास तो हाँ मैं लड़ लूँगी और फ़ीस आप ऐसे एक बार में देंगी कि आप किश्तों में देंगी नहीं हो जाएगा बाकी गवाह एक बार अपन आपके सारे रिश्तेदारों से भी बात कर लेंगे और बाकी हाँ कर लूँगी मैं और फिर उसके बाद दस लाख है मेरी फ़ीस कितना दे सकते हो आप ना आपका ना मेरा छः लाख हांजी ठीक है